शिक्षक आनी शिक्षिका म्हणजे पयलू तांच्यांनी तांचें पोर्शण जें आसा तें पय शिकोन काबार करपाक जाय आनी नंतर आपलो टायम काडून भुरग्यांक देशांत वा वर्ल्डान जें किदें चलता तें सांगपाक गरजेचें भुरगीं आतां आतांची भुरगीं तरी खबरांपत्र बी वाचपाक वचना तीं मोबायल घेवन आसतात ते बी कसले कसले बेकार पडलेले भशेन व्हिडियोज पयतात टायम वेस्ट करता सो ही जबाबदारी आवय बापायली आसताच पूण शिक्षक शिक्षिकाची बी आसता कारण ती तांच्या वांगडा बी चड टायम आपलो स्पेंड करता शिक्षक शिक्षिकान तांकां मॅनर्स सदांच कशें वागप तें शिकोवप आसता कशें उलोवप तें शिकोवप आसता आनी बेजीक मॅनर्स शिकोवप आसता